ٹیکنالوجی آج کے زمانے میں بہت ترقی کی ہے ٹیکنالوجی ایک بہت اچھی چیز ہے آج ہر گھر میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی موبائل ہے اور موبائل کے وجہ سے سارا کام مطلب کہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے موبائل بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے ہم کو ٹکٹ کٹانا ہو تو ہم آسانی سے ٹکٹ کٹا لیتے ہیں موبائل سے فون سے بات کرنا ہے بات کر لیتے ہیں موبائل سے کوئی بھی چیز اگر کہیں ہو رہا ہے کہیں مار ہو رہا ہے کہیں جنگ ہو رہا ہے تو ہم موبائل سے دیکھ لیتے ہیں پہلے کے زمانے میں تھا کہ موبائل تو تھا نہیں اور اب کے زمانے میں ہے کہ موبائل ایک اچھی چیز ہے جو ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے پہلے کے دور میں کیا تھا کہ لوگ کنویں میں کنویں سے پانی بھرتے تھے بعد میں کچھ بعد میں پھر ٹیوب ویل کا ہوا ٹیوب ویل کے بارے ٹیوب ویل میں لوگ لیتے تھے ایک ٹیوب ویل لگ جاتا تھا تو دس آدمی ہم لوگ بیس آدمی پانی بھرتے تھے اب تو دور ایسا بدل گیا ہے کہ ٹیوب ویل بھی لگا ہوا ہے تو اس میں موٹر لگ گیا موٹر لگ گیا تو اس سے سارا مطلب کہ پانی اپنے گھر میں استعمال بھی کر لیتے ہیں کچھ اپنا اگل بگل میں کھیتی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے بہت سے ساری چیزیں ہیں جو کہ ٹیکنالوجی ایک اہم چیز ہے اس کا بہت ویلو بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے